غیرممولی ماحول میں یوگا کرنے کے فوائ خلی فضام بہار پارک میدان باغ تازہ ہوا اور فطرت کی آوازیں پرندوں کی چہچاہٹ ہوا ہوا کی سرسراہٹ دماغ کو سکون دیتی ہیں قدرتی روشنی میں یوگا کرنے سے جسم میں توانائییں آتی ہیں چھت پر یوگا صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا اور آسمان کی وسط انسان کو نرمی کا احساس دلاتی ہے تنہائی اور خاموشی ذہنی سکون بڑھاتی ہے پہاڑوں ساحل سمندر یا جنگل جیسے مقامات پر یوگا ان جگہوں پر یوگا کرنے سے جسم اور فطرت میں ہم ہانگی محسوس ہوتی ہے سانس کی مشقیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں لوگ اسے کیوں پسند کرتے ہیں روز مرہ کی پریشانیوں سے دور روحانیت کا احساس اندرونی سکون اور خود سے جڑنے کا موقع